ہم اپنے ہندوستان اپنی ریاست کے قوم کو ہم ہمارے ہندوستان میں بہت سے ایسے انسٹرومنٹ ہے اور بہت سی ایسی جگہ ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ادبھت ہے بہت پیاری اور پسندیدہ ہے جن کو دیکھتے ہی ایک دم دل خوش ہو جائے اور بہت سی ایسی گھومنے والی جگہ ہے اور بہت سارے یہاں اور بھی چیزیں ہیں جو مطلب آکرتی وغیرہ بہت سی اچھی آکرتی ہے یہاں ہم جیسے کہ اگر ہمارے یہاں دوسرے ریاست سے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو اپنی ریاست میں دکھانا چاہیں گے جیسے کہ ہمارے یہاں اتنا بڑھیا تاج محل بنا ہوا ہے قطب مینار بنا ہوا ہے لال قلعہ بنا ہوا ہے اور انڈیا گیٹ ہے جامع مسجد ہے ہم ایسی ایسی چیزوں کو انہیں دکھانا چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ وہ دیکھیں اور انسپریشن لیں کہ وہ کیسی جگہ ہے کتنی اچھی ہے کیسی ہے